बच्चे अपने ख़ाली समय में कई प्रकार के गेम खेल सकते हैं गेम दो प्रकार के होते हैं एक ऑफलाइन गेम एक ऑनलाइन गेम ऑनलाइन गेम आप अपने मोबाइल पर खेल सकते हैं एवं ऑफलाइन गेम के लिए आपको अपने दोस्तों के साथ या आप स्वयं अकेले बाहर जा कर खेल सकते हैं क्रिकेट बॉलीवॉल फुटवॉल चेस जिससे कि आपका मानसिक विकास होता है मानसिक विकास होने के पश्चात जो आपका दिमाग़ है वह तेज़ चलता है और इसका आपको पढ़ाई करने पर भी आपको सहायता प्रदान होती है जिससे कि आपके जो है इस्कूल में कॉलेजों में आपके अच्छे अंक आते हैं अच्छे अंक से आप पास होते हैं और जो ऑनलाइन आप गेम खेलते हैं आपका जो है दिमाग़ उससे तेज़ होता है साथ ही जानकारी देना चाहता हूँ आप अपने जो है मोबाइल पर नेटफिलिक्स पर गेम खेल सकते हैं यूटूब में वीडियोज़ देख सकते हैं सीरीज़ देख सकते हैं जिससे कि आपको जो है आसानी प्राप्त होती है आप जो है सभी कार्य करने के पश्चात आपको जो है ख़ालीपन जो है वह मनोरंजन में बदल जाएगा और आप जो है गेम खेल सकते हैं धन्यवाद